जेनाकि दौड़ दौड़धूप करबके हमरा सभ ओहि समयमे एखुनका समयमेके तऽ नहि हमसभ कए सकबै हमरा सभके समयमे रहै दौड़ धूपमे कोनो ओजनवला चीज लए कऽ उठयबै राखबै खेती गृहस्थीवला घरमे बहुत नहि किछु तऽ एहिठामसँ ओहिठाम उठा कऽ ओजनवला चीज छै ओहिठाम राखि दियौ ओहि ठामकेँ राखि दियौ इसभमे स्वास्थ्य बनै छै एहि दुआरे हमरा सभ इसभ काज करैत रही ओही सभमे मोन लागैत रहै ओ काज करयमे ओहि समयमे एखनहु हिम्मतमे राखै छी किछो उठा कऽ कतहुसँ कतहु घुसका दियै उठा दियै ओहिसँ स्वास्थ्य नीक रहै छै सभसँ पैघ बात तऽ स्वास्थ्य नीक रहै छै ओसभ काम करनेसँ आ हमरा सभ एखुनका समयमे जेसभ होइ छै ओसभ तऽ नहि केलियै रहए आ ई दौड़धूप करब जेना सीधाके करैत रहियै ओजनवला चीज उठायब एखनहु समयके मोताबिक उठा लै छियै नहि किछु मानि लिअ बालटिएमे पानि छै उठा लेलियै ओजन भेलै उठा कऽ कतहुके दए देलियै ओसभ भेलै स्वास्थ्यके लिए नीक करैत रहियौ तऽ अभ्यास रहत बैसि रहबै तऽ अहूँ एक लोटा पानि लए ताकियौ ककरो आशा अगर अपनासँ करय लए गेलियै तऽ कोनो दिक्कत नहि अहीँ दए आबिऔ गे ककरो एक बाल्टी पानि भरि कऽ खाने बनल यए किओ परसि कऽ देनिहार नहि यए खाना अहाँ नहि खाए सकबै अगर देहके नहि चलेबै तऽ देह चालू राखै छियै ओहो काज कए लिअ ककरो नहि अहाँ भार देलियै नहि अहाँके भार ककरो पड़लै तऽ स्वास्थ्यके लिए इसभ करब हमेशा आदमीके लिए नीक छी तऽ अहिना हमसभ ई करलियैए सभदिन आ बच्चासँ करयके अछि तऽ आब तऽ बहुत उमरपर आबि गेलियै इएह बात छै जे तैओ एखनहु करयके लिए हटै नहि छियै हिम्मतके काम करै छियै जे करना चाही ततने करले चलि जा रहल छियै